मां चवंदी आहियां किचन जो उपकरण आहे मिक्सर मिक्सर में असां घंटनि जो कमु मिन्टनि में थो थी वञे प्लस ॿार हूंदा आहिनि हुननि खे बि जीअं टमाटो आ थोरा मिर्च आहिनि त खाईंदा आहिनि त सॼा ॿाहिरि कढी फिटी कंदा आहिनि त इनकरे पीसे करे विझंदायूं त हुननि खे ख़बर बि न पवंदी आहे ऐं आराम सां उहो पंहिंजो खाई बि सघंदा आहिनि इनकरे पहिरीं त उखिरियूं मुरियूं हुंदियूं हुयूं उनमें कुटे करे बि असां विझी था सघूं पर मिक्सर हुअण सां छाहे की फटाफट जल्दी फटाफट थी थो वञे इन में